भारतांतली कांय संस्कृतीक परंपरा म्हळ्यार नमस्कार करप हाचो अर्थ असो की हांव तुज्या पांयां पडटां वा हांव तुजो सम्मान करतां दुसरें म्हळ्यार संयुक्त कुटुंब संयुक्त कुटुंब हें फकत आमच्या भारतान जाता जातून आवय बापूय भुरगीं तशींच घरचीं सगळीं एकाच घरांत रावतात हें फक्त आमकां भारतान पळोवपाक मेळटा आमच्या भारतान जायते उत्सव जातात जे फकत आमच्या भारतान पोळोवंक मेळटा हिंदूचे होळी दिवाळी मुस्लिमांची ईद कि क्रिस्तांवांची क्रिसमस अशे कांय उत्सव आमकां पोळोवपाक मेळटात